सरास'स्रायै आं सासे समाज मावथि लोगोसे फोरोंगिरि हिसाबै आङो समाजनि बायदिसिना जेंनाफोरखौ लानानैनो सम सम रायथाइ लिरो आङो गेजेर गेजेर आङो खन्थाइबो लिरो दोंफा दोंनै नाथाय गुबैयै आङो आंनि थुनलाइ सोरजिखौ आङो रायथाइजोंनो जागायजेनदोंमोन आरो बेबायदिनो आङो गेजेर गेजेर राव दानस्लायनाय थुनलाइ बेफोरावबो आं गोसो होयो गुबैयै रायथाइनि जे आयदा बे आयदाफोरखौ आङो समाजनिफ्रायनो लायो जेरै आङो थाखो स्निआव फरायजेन्नाय समावनो आङो मोनसे रायथाइ लिरदोंमोन हाजो खाथिनि रायजो जानाय सुबुंफोरनि जि जेंना जिंगा बेफोरखौ लानानै आरो बेवहाय आङो लिरदोंमोन दंफां दाननानै जाग्रा बर'फोर आरो बिसोरनि गथ' गथाय बेखौ लानानै बिसोरनि गथ' गथायनि जेंना बेफोरखौ लानानै आङो गेजेरावनो थाखो स्निआव फरायनाय समाव आङो रायथाइ लिरजेनदोंमोन बेनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि हिसाबैबो आङो गुबुन गुबुन समाजनि जेंनाफोरखौ लानानै सम सम रायथाइ लिरबोदों जेरै खोमसि फोथायनायनि सायाव बेबायदिनो आङो हाग्रामा संरैखाथिनि सायावबो आङो रायथाइ लिरबोदोंमोन आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन आयदा जेरै फरायसाफोरनि माव बिबान फोरोंगिरिफोरनि माव बिबान बेफोरखौ लानानै आङो रायथाइ लिरबोदोंमोन आंहा रायथाइ लिरनायनि थिक बेबायदि मोनसे नेमखान्थि आं खाखानानै लायाखै सम सम समाजनि माखासे जेंना जिंगाफोरखौ नुयोबा आं बेफोरखौनो आयदा हिसाबै लानानै समाजनि जेंनाफोरखौ लानानै माखासे आयदाफोरखौ लानानैनो आङो रायथाइ सोरजिबोदों गोबांथार सोरजियाखैब्लाबो गुबुन गुबुन बिस'म्बि लाइसिफ्राव आङो रायथाइ सोरजिबोदों आरो बेनिफ्राय आङो गुबुन गुबुन बिस'म्बिफोरनि सुजुगिरिनि गाहाय सुजुगिरिनि बिबानखौबो लाबोदोङो बेनिफ्राय बेवहाय लिरनाय सुजुथाइफोर बे सुजुथाइफ्रा समब्रा समब्रि समनि माखासे जेंनाफोरखौ लानानै बे सुजुथाइफ्राव लिरबोनाय जादों आरो बेनिफ्राय आङो रबीन्द्र'नाथ ठेग'रनि गं गांसे सल' बिजाबसा नस्थ' नीर'खौ बर'आव सिलिंखार बासा होन्नानै रावबो सोलायनानै होनाय जादों दा बेबायदियै आङो गोबांथार आं थुनलाइ सोरजियाखै नाथाय खन्थाइखौ आङो लिरदों आं खन्थाइ दोंफा दोंनै खन्थाइ आरो बे खन्थाइफोरखौ आं बांसिन जोंनि समाजाव नुजानाय जेंनाफोरखौ लानानै खन्थाइफोरखौ लिरनाय जादों आरो गेजेर गेजेर सम सम रमान्टिक खन्थाइ दोंफा दोंनै लिरबोदोङो आरो बेनिफ्राय आङो गेजेरावनो जिहेथु दावबायनाय टुरिजिम बे टुरिजिमनि मोनसे आफादनिबो बिबानगिरिमोन बे हिसाबै टुरिजिमनि सायावबो दोंफा दोंनै आङो रायथाइ लिरबोदोङो आं दासान्दि मोनसे खन्थाइ बिजाब हेमेन हेरेन भ'त्ताचार्ज'नि खन्थाइ बिजाब जोंनि हग'न्दि पोखिला बे पोखिलाखौ आङो बर'आव राव सोलायगासिनो दङ बे बावैनो ओंखारगोन दा बेफोर राव सोलायनाय आरो रायथाइ सोरजिनायानो आंनि गुबै थांखि आरो बे थांखिफोरानो जादों मा आंनि जाहोनानो जादों बेफोरखौ सोरजिनायनि जाहोनानो जादों समाजखौ आङो फोसाबनो लुबैयो आरो समाजखौ मोनसे थि आब्रुथिजों खारजानो लुबैयो आरो बेफोराव आंनि सान्नायफोरखौ समाजाव एसेबाबो आङो रिफिखांहोनो हागोन नामा आं बेखौ हास्थायो